جی میں دلہا پورے سے بول رہا ہوں رائے ڈرائیور صاحب بول رہے کیا اچھا اچھا آپ سے بات کرنے کے لیے فون ملایا تھا بات یہ کرنی تھی کہ ہمیں اناؤ جانا تھا تو جی ہاں اناؤ تو اس میں چار سواری ہیں اور چار ہی سیٹر گاڑی چاہیے ہمیں تو آپ کے پاس یہ سیوا اپلبدھ ہے اچھا حکم تو کچھ نہیں بس یہ پتہ کرنا تھا کہ وہاں جانے کے لیے اگر آپ ریڈی ہوں تو پھر میں آگے کی بات کروں اچھا مری گھر والوں سے بات ہوئی تھی فیملی والوں سے بات ہوئی تھی میری وہ ورنا کے بارے میں زیادہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ورنا کر لو کیسی رہے گی ورنا گاڑی اچھا اچھا تو اسی کے اچھا اچھا بس شام کو چلنا ہے اور ہاں ادھر سے ادھر سے تین دن کا مان لیجیے تین دن تک رہنا ہے وہاں تین دن کے بعد واپسی ہو جائے گی جی ہاں بات کر کے بات کر لینا آپ اس کے بعد بتا دینا لیکن میری پوری بات سن لو آپ ہاں وہاں جانے کا ایک تو آپ چارج بتا دو کہ چارج کیا ہوگا تین دن تین دن وہاں رہنا بھی پڑے گا آپ کو گھمانا بھی پڑے گا اور کیونکہ وہاں کے بارے میں مین سٹی میں گھمانا ہے تو وہاں کے جو مخصوص علاقے ہیں خاص خاص جو علاقے ہیں وہاں آپ کو گھمانا ہے ہمیں تو پتہ نہیں تو آپ کو پتہ ہو گا آپ جاتے رہتے ہیں تو اس کا ہمیں چارج بتا دیجیے کیا چارج ہوگا جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی رات کا ہے ہاں جی جی جی جی پندرہ سے سولہ ہزار روپیے ہاں تین دن کا سفر ہے جی جی جی دیکھ لینا کچھ اگر ڈسکاؤنٹ ہو جائے جی جی جی میں فیملی والوں سے بات کر لوں اس کے بعد بتا دوںگا جیسا بھی ہو گا ٹھیک